میں اپنی صحت کے بارے میں سب سے پہلے صبح اٹھ کے جوس پیتا ہوں اور اس کے تھوڑے ٹائم بعد فروٹ لے لیتا ہوں کچھ دیر بعد کیلے کھا لیتا ہوں کچھ دیر بعد ناشتہ کر لیتا ہوں لنچ ٹائم میں سبزیاں کھا لیتا ہوں اور کچھ شام میں کچھ فروٹ ہی لے لیتا ہوں وقت ملتا ہے تو جوس بھی پی لیتا ہوں وقت پہ سب چیزیں لے لیتا ہوں رات میں سونے سے پہلے ایک گلاس جوس بھی پی لیتا ہوں

دودھ کا بھی استعمال کر لیتا ہوں کبھی کبھار اس سے میری صحت صحیح رہتی ہے